नीक नस्लके पहिचानके लिए हमे लए जाइ छियै अपन दादा परदादा परदादा तऽ छै ने बड़ बुजुर्ग ई सबके लए कऽ जाइ छियै आओर साथमे गाय किनै लागि जाइ छियै तऽ ओकरा पूछै छियै कोन गाय बढ़िआँ होतै तऽ ओ ओकर सलाहसँ गाय खरीदै छियै आओर स्वस्थ स्वस्थ गाय भैंसके लक्षणके लिए हमे सब ओकरा लाठी लए कऽ मारै छियै पीछेमे उछलै कुदै छै आओर घास उस खिलाए कऽ देखै छियै बढ़िआँसँ खाइ छै की नहि छै ओकर आओर उम्रकेँ पहिचानके लिए ओकर दाँत देखै छियै आओर थन देखै छियै कितना बड़ा छै कितना दूध देते ई सब भेलै स्वास्थके लक्षण आओर सलाह लै के लिए कोइ संस्था तऽ छै ने यहाँ किसी भी किसी या गाम संस्था केन्द्र तऽ छै ने जे कहबै ओकरा चलै पूर्णियामे तऽ बड़ बुजुर्गके सलाहसँ सङ्केतसँ कैसन गाय लेबै केतनामे लेबै कए हजार केतना रुपआ देबै केतना रूपआमे हो जेतै इएह सब बड़ बुजुर्गसँ पुछि लै छियै सलाह आओर लए कऽ जाइ छियै गाय मण्डीमे गाय खरीदै लए आओर जैसन गाय रहै छै ओइसन दाम कहै छै व्यापारी बिआइल गायके ढ़ेर दाम कहै छै जकरा बच्चा नहि रहै छै मतलब गाभिन गाय रहै छै ओकरा कम दाम कहै छै बियायल गाय लेतै तऽ दुधो देतै साथमे दू फायदा छै आओर आओर विशेष मदति बड़े बुजुर्गसँ कोइ विशेष मदति मिलि जाइ छै की ई गाय अइसन होतो ओ गाय बढ़िआँ दूध देतौ बड़े बुजुर्ग ओइठुना बतेतै गाँवे समाजके लोक सब बताबै छै